भारतीय समाजमे धर्मके भूमिका एहि तरहे अछि जे भारतीय समाजके समेटिकऽ चलै भारतीय समाजमे कोनो एहि तरहके से वातावरण नहि होइ जाहिसँ समाजके कष्ट होइ तेँ ओकर धर्मके भूमिका छै जे शान्ति बनाकऽ सौहार्द बनाकऽ समाजमे एकताके बढ़ावा होइ ई भारतीय समाजमे धर्मके इएह मुख्यतः हमरा नजरिमे भूमिका थिकै असल भूमिका थिकै जे भारतीय समाजके एक सूत्रमे एक भाइचाराके बनाकऽ आओर ओ निर्वहन करै ई एहि तरहके से भारतीय समाजके धर्मके भूमिका छै आन धर्ममे से हमरा जेनाकि अथी छनि कि कहै छै जैन धर्म तऽ जैन धर्ममे जीव मात्रके जे छै से कष्ट नहि देबाक एकटा छै जे ओहिमे छै जे प्रत्येक जीवमे ईश्वरके प्रत्येक जीवके आत्मामे ईश्वर निवास करै छथिन तेँ कोनो एकटा चुट्टी छै तकरो हमरासँ कष्ट नहि होइ तऽ ई आन धर्ममेसँ हमरा ई जैन धर्म जे छै ई एक एकर जे सिद्धान्त छै ओ बड्ड नीक बुझना जाइत अछि आओर हमर तऽ अपन धर्म अछिए ओहि तरहके जेकि ओहिमे सर्व धर्म जे छै से सर्व कल्याणार्थ एहिमे सोचल जाइ छै तेँ सनातन धर्म तऽ सर्वोपरि छै आओर एकर अलावा जैन धर्मके जे सिद्धान्त छै सेहो बहुत नीक छै आओर एकटा नागरिकके रूपमे लोकके से चाहिए जे एहि तरहके वातावरण होइ बनै जाहिसँ कि शान्त जे वातावरण जे हमरा समाजमे सौहार्द बनल रहै आओर भाइचाराके भाव अनवरत बनल रहै इएह से विविधतामे एकताके कायम करबाके लेल ई प्रत्येक लोकके ई कर्तव्य छै जे कोनो तरहके एहि वातावरण एहि तरहके बेवहार नहि हुअए एहि तरहसँ कोनो कार्य नहि करैके चाही जाहिसँकि विविधतामे जे एकता तकरा कोनो ठेस पहुँचै ताहि दुआरे हमरा सबके एक लोकके जे छै नागरिकके रूपमे भारतीय समाजमे एकता बनल रहबाक लेल जे आवश्यक सिद्धान्त छै आवश्यक जे बेवहार छै ओकरा अपनाकऽ से रहैके चाही आओर जाहिसँकि अनेकतामे विविधतामे एकता कायम रहै इएह हम कहिकऽ अपन वाणीके विराम दैत छी